भारत आव सोलोंथाय बिखान्थिआ दा आगोलनिफ्राय साबसिनाव दङ मानो होननानै बुङोब्ला निउ इडुकेस'न पलिसिआ दा सोलोंथायखौ हाय साबसिन माबायावहाय लाबोनो थाखाय गोबां स्टेपसफोर लादों जायनि जाउनावहाय माने गथ'फोरा सकुल आव फैनानै मोजां सोलोंथाय लानो हायो जेरै एकरडिं टु निउ इडुकेस'न प'लिसि गासैबो स्कुलखौहाय सरखारा माने डिजिटेल खालामनो नाजागासिनो दङ आरो बे डिजिटेल आ जेब्ला गासिबो जागोन अब्ला गथ'फोरा माने प्रपारलि बिसोरो नलेजखौ मोननो हागोन जेरै मोनफ्रोमबो क्लासरुमआव जुदि प्रजेक्टर थायोब्ला खालि स्पिच जों लोगोसे जोङो जुदि भिडिय'सफोर माखासे भिडिय' क्लिपसफोर जों गथ'फोरनो देखायनो हायोब्ला बिसोरो नलेजआ क्लियारसिन जायो आरो बिसोरो गोरलैयै बुजिनो हायो दा जोङो गुबुन हादरखौ नायनो थाङोब्ला बिसिनि स्कुलनि जे इनफ्रेस्ट्राकसार गासिबो माने टेक्निकेलि बिराद मोजां जायो बिसोरनो बिदि भिडिय'स प्रेसेन्टेसन खालामनो थाखायबो बिसोरहा सुबिदा थायो जायनि थाखाय बिसोरो माने इयुनावहाय प्रेसेनटेसन होनांगौब्लाबो बिसोरनो गोरलै जायो दा जोंनि गथ'फोराहाय बिदि माहायबा प्रेसेनटसन होनांगौब्ला दा स्कुलआव मोजाङै बेफोरबादिखौ मोनैनि थाखाय बेफोरबायदि प्रेक्टिसखौ मोनैनि थाखाय बिसिनो गोब्राब जायो दानि बे फिल्डआवहाय मानि जोंहा गोबां बे सोलायनाय बा गोदान बे माबाखौ लाबोनांगौ स्कुलावहाय डिजिटेल माबाखौहाय जाहाथे गथ'फ्रा माने फिउचारआवहाय बिसोरनो सोलोंथायआ गोरलै जाहैयो आरो आरो दा नैबे भकेसिनेल इडुकेसन जे मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट स्कुलआवहाय सोनानै होदों निउ इडुकेसन पलिसि हिसाबै दा बे भकेसिनेल इडुकेसनआहाय माने क्लास नाइननिफ्राय स्टार्ट जायो इलेक्टिप साबजेक्ट हिसाबै बेयो मोनसे माने गथ'फोरखौहाय केरियार अरियेन्टेड माने मोनसे एप्प्रच आरो जेरावहाय गथ'फ्रा माने गभर्नमेन्ट साख्रिल' होसोआलासे गावनि स्किलखौहाय माने डेभेलप खालामनानैहाय बिसोरो जाहाथे इयुनाव फिउचार आवहाय बे जे क्लास नाइनआवहाय जे साबजेक्टखौ बियो लानानैहाय फरायदोंमोन बेवहायनो बियो गाव हारसिंयैनो खामानि मावनानै इनटारप्रिनिव'र हिसाबै मावनानै जानो हागोन आरो नङाब्ला बियो जेखुनु गावनि लाइनआव जेन'ब्ला दङ जोंनिआवहाइ एग्रिकालचार दङ टुरिसिम दङ आइ टि दङ दा बेफोरबायदि इनडास्ट्रिस फ्रावहाइ बिसोरो इनभल्भ जानानै थानो हागोन हाबनानै थानो हागोन आरो फिउचार स्टाडिसनि थाखायबो आजिखालि गोबां इनस्टिटिउटफोर दंसै दा बेफोरावहाइ बिसोरो जेब्ला बिसोरो क्लास टुवेल्भ पास जागोन डिग्रिखौबो जुदि बे लाइनआवनो थाङोब्ला दा जोंनि सोब जायगायावनो दंसै खालामनो हासिगोन दा बेफैरबायदि सोलोंथायाहाय माने दा गथ'फोरखौ बांसिन दा प्रेसेन्ट माबाजोंहाय एवारनेस थ्रुयै बिसोरो दा आपडेट जानानै थासिगोन आरो जेरै जोङो टुरिसिम होननानै बुङोब्ला गोदो जेबो मिन्थियामोन दा गथ'फ्रा स्कुलावनो बे टुरिसिमनि सोमोन्दै मिन्थिखाबाय हिसाबै दा बिसोरो माने फिउचारआवहाय माने बे बिथिंआवहाय थांनो गोसोब्ला बेसोरो थांनो हासिगोन थिग बिदिनो एग्रिकालचारआवबो जे बिराद स्कप्स दङ बेनि सायावबो जेन'ब्ला गथ'फोरा जुदि बे क्लास नाइनावहायनो बे साबजेक्ट्सखौ लायोब्ला बिस्राबो बेनि सायावहाय माने नलेजबो मोनगोन प्लास बिसोरो माने गाव हारसिंयैनो खामायनानै जानो हानायबो बिसोरो बे स्कुल लेभेलावहायनो बेखिनि स्किलआहाय बिसिना डेभेलप जाना थाखागोन दा बेफोरबायदि जे भकेसनेल इडुकेसन लाबोदों गभर्नमेन्ट स्कुलआवहाय बेबो गथ'फोरखौहाय माने बिराद मटिभेट खालामदों आरो केरियार मोनसे दानायनि मोनसे मटिभेसन लाबोदों दा बेफोरो बिराद मोजां निउ इडुकेसन पलिसिनि बे बिराद मोजां एन एस किउ एफ नि माबानायावहाय हेफाजाब होनायाव दा बेफोरो गभर्नमेन्ट स्कुलआवहायनो दा मोननो हादों आरो नङा बे जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलआव फैयामोनब्ला सोरबाया जुदि इन्ट्रेस्ट दंमोनब्ला बियो प्राइभेट इनस्टिटिउट बा कलेजफोरावहाय थांनानै फैसा गारनानै एडमिसन लानांगौ जायोमोन दा बेयावहाय गथ'फ्रा गोसो जाब्लाबो हायामोन खिन्थु दा नैबे गभर्नमेन्टनि पलिसियै दा एन एस किउ एफ जे गभर्नमेन्ट स्कुलसफ्राव बेफोरबायदि स्कपखौ होदों दा बे गथ'फोरनि थाखाय मोनसे बिराद एडभान्टेज हिसाबै आङो नुनो मोनदों आरो आरो गोबां दा फेसिलिटिसफोर गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रावबो होनाय जायो जेरै जोंहा फ्रि मिल फ्रि इउनिफर्म फ्रि टेक्सबुक्स बेफोरो गासैबो माने गथ'फोरखौहाय फरायनायाव थुंलुंगा होनाय दा बेफोर स्टेपस लानायफ्रा माने बिराद मोजां आरो ओमफ्राय आरो

टिचार्सफोरखौबो आपडेट खालामनो थाखाय सरखाराहाय गुबुन गुबुन आयदायावहाइ ट्रेनिं होबाय थायो दा बेफोरबो गथ'फोरखौहाय माने गथ'फोरनि सोलोंथायावहाय माने मोजां मोनसे सोलोंथाय होनो थाखाय मोनसे मोजां स्टेपस लानाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे दा गासिबो आपडेटेड थाजोबखायो दा एसेनोसै